اتر پردیش ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور یہاں بہت سارے فنون پائے جاتے ہیں یہاں پر کئی طرح کے کھانے کی چیزیں اور کئی ساری تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں اتر پردیش میں بہت ہی خوبصورت منظر پائے جاتے ہیں اگر کوئی انسان اتر پردیش کبھی نہیں آیا تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یہاں ہر طرح کے فنون اور آرٹس پائے جاتے ہیں جیسے سنیما پینٹنگ وغیرہ اور بہت طرح کی مختلف چیزیں بھی ملتی ہیں